जेनाकि नीक गायके पहचान तऽ हमसब तऽ घरेलू महिला छी आ ओहोमे आब हमरा सबकेँ किछु उमर भए गेल यऽ तऽओतेक हमसब की जानय गेलियै जे कोन नीक होइए कोन बेजाए होइए तहन नीकमे इएह बुझए छियै जे सबसँ बाढ़िआँ भेल अहाँकेँ अपन देहाती गाय देशवाली तऽआब तऽलोक देशवालीके छोड़ि कऽआ जर्सी तऽ हे इ तऽ हे ई ओ लोक लए यऽ तऽ हम नीक बेजाए तऽ हमसब ओएहमे हम नहि बुझय छी तहन गायके जे मोन खराब भेल होइए तऽ इएह बुझलहुँ जे ओ खेनाइ छोड़ि दैया काउज करनाइ छोड़ि देैया गोत गोबर छोड़ि दैया तऽ ओहिसँ बुझलहुँ जे गायके मोन खराब यऽ तऽ टोल सब अड़ोसी पड़ोसीके बजाके जे दाय माय बतेलक ओ केलहुँ नहि ठीक भेल तऽ हम डॉक्टरके शरण लै छी तऽ डॉक्टरके बजाबै छी डॉक्टर आबिकऽ दवाइ सुइयाँ सब किछु दै छै तऽ गाय बढ़िआँ होइया भागमे जेकरा नहि रहए छै लिखल तऽ ओ दवाइयो सुइया केलाक उपरान्तो ओ चीज सफल नहि होइ छै तऽ हमरा सबके इएह छी जे अपन गायके सेवा केलहुँ नहेलहुँ सुनेलहुँ पूजा पाठ केलहुँ गायके आर की करब गायके दिक्कत दिक्कत नहि हेबाक चाही गोबर पर नहि रहय गोत पर नहि रहए इएह सब करए छी आ नीक बेजाए हमसब नहि बुझय छियै जे के नीक होइ छै कोन बेजाए होय छै तहन दूध कोनो गाय एहन होय छै जे दश किलो दूध इ टाइम पाँच किलो दूध ओहि टाइम करै छै कोनो गाय एहन होइ छै जे पाँच किलो दुनू टाइममे करै छै तऽ देहाती नस्लके जे अपन गाय होइ छै सेओएह पाँच किलो चारि किलो दुनू टाइममे दूध करै छै ओहिसँ बेसी नहि करै छै आ जर्सी सब जे गाय छै जेकि मानि लिअ बिजनेस करैए ओकरा वास्ते ढ़ेर दूध वला गाय चाही हमसब बिजनेस नहि करै छी हमसब अपना शौक सेहनतासंँ अपन गौ सेवा करै छी तऽ ओहि लेल हमरा सबके ठीक यऽ बहुत बढ़िआँ यऽ हमसब ओहिमे खुशी छी